असांजे हिते देश में टेक्नोलोजी जाम अॻियां वधी चुकी आहे जीअं पाण ॾिसूं था त हाणे सभु ऑनलाइन थी चुकियो आहे माण्हू पंहिंजा टिकेटूं फ्लाइट जूं टिकेटूं प्लेन जूं टिकेटूं बस जूं टिकेटूं ऐं गैस बुकिंग सब ऑनलाइन क करे था सघनि ऑनलाइन शॉपिंग था करे सघनि ऑनलाइन भाॼियूं ऑनालाइन पंहिंजा राशन घुराइनि था सभु ऑनलाइन थी चुकियो आहे ऐं पाण ॾिठोसीं त कोरोना पेंडेमिक में भी माण्हू जॾहिं पंहिंजियूं नौकरियुनि ते न पिया वञी सघनि त उन्हनि घरु वेठे ऑनलाइन कमु कयो ऐं हिन सां हुननि जो रोज़गारी बि न रुकी ऐं टेक्नोलॉजी बि अॻियां वधी अॻियां मेन जेको हाणे अॻियां टेक्नोलॉजी जी मांग हूंदी उहा हूंदी एआई एआई ऐं टेक्नोलॉजी लर्निंग सां माण्हू अॻियां वधंदा ऐं एआई जी मदद सां सभु कम आसान थी वेंदो जीअं एआई में सॉफ्टवेअर सॉफ्टवेअर जा एनलाइटिक थींदा ओ सॉफ्टवेअर जी जाच थींदी ऐं सभु टाइपिंग ट्रांस्लेशन थी वेंदो अकाउंट्स जो कमु हुजे या कहिड़ो बि कमु हुजे एआई सां असां अॻियां जाम टेक्नोलॉजी खे वधाए सघूं था त इन में असां इहो चई था सघूं की एआई ऐं टेक्नोलॉजी लर्निंग जी मांग अॻियां जाम वधंदी